ہیلو ہاں علینہ یار یہ میں نے نا ابھی ابھی ایک نوکری لگی ہے جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا تو اس میں پین کارڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے ہاں تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اچھا اچھا اچھا مجھے وہاں جانا پڑے گا ہاں وہ گلی نمبر تیرہ کے سامنے جو بھیا ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اچھا آدھار کارڈ اچھا پاسپورٹ اچھا اچھا ٹھیک ہے تو کتنے دن میں بن کر آ جائے گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان سے بول دوں گی